हमरासभके तऽ आब सङ्ग्रह तऽ बहुत यए कहबै कोना तऽ जल सङ्ग्रह तऽ आब आइ काल्हि तऽ बेसी होइ लागलै हेँ तऽ एहिसभ लए कऽ हमरासभकेँ बेसी जले सङ्ग्रहसँ ठीक रहैए कहबै जे उएह एकटा एहन छै जे आधारभूत छै जे हमरा अहाँकेँ बचेने छै एखन तक ओहि लेल हमरा अहाँकेँ ऊपरसँ बहुत प्रेशर रहै आ हमरा अहाँकेँ इएह सङ्ग्रह ठीक छै जल सङ्ग्रह